सोलोंथाइ मोननानै जिउआव गोबां खामानिफोर मावनो हायो सोलोंथाया जिउआव गोबां मदद होयो सोलोंथाइ लानाया दानि जुगाव बा मुगायाव जोबोद गोनांथि होननानै आं बुंनो सानो मानोना सोलोंथाइ सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गोबां बुजियै बा बुजियै खामानि बा बुजियै गोबां आयदाफोर थायो बेफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गोबां ओ रांखान्थियारि समाजारि बिथिङाव जौगानाय लाबोनो हायो सोलोंथाया जोंखौ हाथाइ बाजार खालामनायाव जेरै रांफोरखौ हिसाब खालामनांगौ बेफोराव हेल्प खालामो सोलोंथाया जोंखौ सोलोंथाया जोंखौ गोजौआव दावखोनायाव हेफाजाब खालामो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गोबां न'खरखौ जौगाहोनो हायो गामियारि समाजारि खोमसि फोथायनायफोरखौ बोखारनो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गावारि सांग्राथि लाबोनो हायो सोलोंथाया जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो ओंखायनो सोलोंथाइ लानाया दानि जुगाव जोबोद गोनां सोलोंथाइ मोनै सुबुंफोरा गोबां मुवाफोरखौनो खोमानांगौ जायो मानोना सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गोबां बिथिङावनो जायफोर सोलोंथाइ गैया बिसोरो गोबां गियानफोरखौ मोना बिनि जाउनाव बिसोरो न'खरारि जौगानाय रांखान्थियारि जौगानाय समाजारि जौगानाय बेफोराव जौगानो हाया ओंखायनो सोलोंथाइ गोयै सुबुंफोरा खोमसि फोथायनाय बेफोरखौ फोथायो जाय सुबुंफोरा सोलोंथाइ गैया बिसोरो गोबां रोखोमनि मुवाफोर जेरै रांखान्थिखौनो हमना ला बिफोराव जौगानो हाया सोलोंथाइ गोयै सुबुङा गावारि सांग्रांथि लाबोनो हाया गाव गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय फोरोंनो थाखाय गोबां गियाननि खम जायो माखौ फरायहोब्ला माखौ मा जागोन बेफोरखौ जेबो मिथिया ओंखायनो सोलोंथाइ मोनै सुबुंफोरा गोबां मुवाखौ खोमाना लानांगौ जायो ओंखायनो सोलोंथाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार